हेलो हाँ सर नमस्कार जो आप जो है चॉकलेट की दुकान से बोल रहे हो ना आइसक्रीम हाँ तो सर मुझे क्या है एक है ना जो चॉकलेट फ़्लेवर आइसक्रीम चाहिए और एक चारकोन

हाँ और एक चारकोन आइसक्रीम चाहिए हाँ हाँ तो सर इसकी कीमत क्या होगी मुझे सर दोनों ही चाहिए चॉकलेट फ़्लेवर भी चाहिए और चारकोन वाली भी चाहिए तो मुझे सौ एम एल में तो वो चाहिए चॉकलेट फ़्लेवर सौ एम एल में ही चारकोन चाहिए दोनों ही सौ सौ एम एल की चाहिए अच्छा अच्छा चारकोन वाली दो सौ रुपए की है वो दो सौ बीस रुपए की है अच्छा तो मतलब दोनों ही चार सौ बीस रुपए की लगेंगी अच्छा तो सर आपकी जो दुकान है वो कब से कब तक खुलती है कितने बजे से कितने बजे तक अच्छा नाइट में दस बजे तक खुलती है हाँ तो मुझे क्या कल चाहिएगी तो मुझे कल लेनी है तो कल आपकी दुकान तो खुलेगी ना हाँ मैं शाम के हाँ मैं शाम के समय में आऊँगा पाँच से छ बजे के बीच में हाँ ओ चॉकलेट है वो बिल्कुल नई है ना मतलब पुरानी तो नहीं है पहले से रखी हुई अच्छा अच्छा हाँ तो सर क्या मुझे नया माल ही चाहिए इसलिए अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है सर मैं कल आता हूँ तब लेता हूँ हाँ ठीक है साहब धन्यवाद